उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प राज्य जे शिल्पकारनि ऐं कलाकारनि जी प्रतिभा खे पूरो ॾेखारियूं था उत्तर प्रदेश वॾो इमामबाड़ो किंग जॉर्ज मैडिकल कॉलेज ला मार्टिनिअर स्कूल घंटा घर भात खंडे संगीत महाविद्यालय वग़ैरह वग़ैरह इमरा इमारतुनि खे ॾिसी लॻंदो आहे त उत्तर प्रदेश जा कलाकार ऐंड शिल्पकार केॾा न प्रतिभाशाली हुआ अॼ बि घणेई पर्यटक उन्हनि इमारतुनि खे ॾिसण ख़ासि असांजे राज्य में ईंदा आहिनि लखनऊ में चिकनकारी भात खंडे संगीत महाविद्यालय फिरोज़ाबाद में कांच कन्नौज में इत्र बधोई में कालीन आगरा में संगमरमर कानपुर में चमड़ा कारोबार कपिड़ा कारोबार अलीगढ़ में ताले ऐं सुरमा जंहिंसां असांजो कलाकारनि जो समाधान ऐं प्रचार थिए थो ऐं रोज़गारु वधे थो